जो हमारे देश में नागरिकों के सुरक्षा के लिए और समाज में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे कानून तो बनाए गए हैं मतलब संविधान में बहुत सारे लिखित कानून तो है लेकिन उसको अपने जीवन में लोग लागू नहीं करते हैं जो गोवरमेंट एम्पलॉइज है चाहे पुलिस हो या किसी भी चीज में जो सेवा करे वो आपका एक ड्यूटी निभाते हैं ना कि लोक सेवा तो ऐसे शांति और समाज में शांति बनाने के लिए और एम्पलॉइज को काम करने के साथ साथ जो है सेवा की भावना भी होनी चाहिए तभी जा के लोग एक दूसरे की सहायता कर जाएंगे करेंगे तभी जो है किसी भी कार्य को अच्छे से सुधारा जा सकता है मतलब क्राइम को कम किया जाता है किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा दिया जाएगा चाहे वो बच्चे हो व बूढ़े हो लोगों को शिक्षाएं प्रदान करके ही जो है कानूनी व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है कानून हर चीज हरि हर कोई को कानून के बारे में पढ़ाना और उसे समझाना ये काम जो है करने के लिए एक योजना बनाना है पड़ेगा और उस योजना को अच्छे से हर जगह लागू करना पड़ेगा और लोग कानून की बातों को माने इसके लिए कठिन से कठिन दंड की व्यवस्था किया जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है मतलब क वो उसे कानून को तोड़ा है तो उसे कठिन से कठिन दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए तभी दंडित अगर व्यक्ति होगा तो दूसरा व्यक्ति उसका देख के जो है दंड अगर उसका दंड ज़्यादा बड़ा होगा तो ही लोग क्राइम नहीं करेंगे तो ये दूसरा चीज लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना पड़ेगा तभी ही क्राइम कम हो सकता है तो ये सारी सुधार नीतियाँ अपना के जो है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और समाज में भी लोगों को एक दूसरे की पारस्परिक सहयोग की भावना रहनी चाहिए ना कि हिंसा की भावना लोगों को अहिंसा के बारे में सीखाना चाहिए एक दूसरे को हिंसा के बारे में नहीं तो ये समाज तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं सीखाने पड़ेगी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से ही जो है सब चीज के क्षेत्र में जो है सुधार करना होगा बहुत सारे नियम और कानून नए बनाने चाहिए कुछ नियम कानून जो पुराने हैं उनको संशोधित करना चाहिए और जैसे कि सांप्रदायिकता की भावना नहीं होनी चाहिए लोगों में अपने अपने और धर्मनिहित धर्मनिरपेक्ष राज रहेगा तभी जो है देश हमारा जो है आगे बढ़ेगा